अगर से मैं बात करूँ तो मुझे परिवार वालों के साथ एवम अपने दोस्तों के साथ एनोटटेनमेंट में बहुत सारी अलग अलग चीज़ें पसंद है जैसे मैं अपने परिवार वालों के साथ बात करूँ तो एक जगह पर बैठ कर के रामायण महाभारत सत्संग करना यह सारी चीज़ें मुझे बहुत ही ज़्यादा पसंद है लेकिन अगर से मैं बात करूँ तो अपने दोस्तों के साथ किसी अच्छे जगह पर घूमना फिरना दो चार बातें करना सुबह सुबह सैर सपाटे पर निकलना यह सारी चीज़ें मुझे बहुत ही ज़्यादा पसंद है ऐसे कई सारी चीज़ें हैं जो कि मैं अपने परिवार वालों और दोस्तों के साथ हमेशा ही करते रहता हूँ जिससे कि मेरा इंटरटेनमेंट होते रहता है अगर से मैं बताना चाहूँ और भी तो मैं अपने परिवारवालों के साथ कभी कभी मंदिर में पूजा करने के लिए निकल जाया करता हूँ जहाँ पर मुझे बहुत ही अच्छा लगता है एवम मेरे सभी परिवारवाले भी वहाँ प्रसन्न होते हैं घरों में भी बैठ कर हमलोग हमेशा ही किसी न किसी बातों पर चर्चा करते रहते हैं छोटे छोटे बच्चों को अपने बचपन की एवम पुरानी बातों को सुनाया करते हैं उन्हें कहानियाँ बताया करते हैं जिससे कि उनका भी मनोरंजन होता रहता है हमें बाहर घूमना जाना पसंद है अब तो उतना ज़्यादा हम बाहर घूमने नहीं जा पाते हैं परन्तु हालाँकि पहले के दिनों में हम काफ़ी ज़्यादा बाहर घूमने जाया करते थे